بوڑھے لوگ کا کھیل امپوٹینٹ ہے لوڈو اور کیرم بورڈ اور تاش کے پتے بیٹھ کر کے بھر دن کھیلتے رہتے ہیں اور بیڑی ہکا پیتے رہتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں وہی بوڑھوں لوگ کا کھیل ہوا اور بوڑھے لوگ اکثر کھیل کھیلتے ہوئے گپے لڑاتے ہیں گپ لڑاتے ہیں کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات تو بوڑھے لوگ کا کھیل یہی ہے کہ آپس میں تاس کھیلنا لوڈو کھیلنا تاش کے پتے کھیلنا کیرم بورڈ کھیلنا اور یہ کیا نام ہے تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں کئی گیم ہے جو ہمیں میری زبان پہ نہیں چڑ رہی ہے نہیں تو میں بتا دیتا جو مجھے یاد تھا وہ میں نے بتا دیا بوڑھے لوگ کا کھیل جیسے بوڑھے لوگ بس یہی کھیلتے ہیں جو ان کا پسندیدہ کھیل ہے تو بوڑھے لوگ جو کھیلتے ہیں ان کا ہی من ہے جو کھیلے